राधास्वामी रुहान थी ॻाल्हायां मांखे तव्हांजो नंबर मिलियो मुंहिंजे हिकु दोस्तु वटां मुंहिंजे न भेण जी शादी आहे मथे महीने त मूंखे न हिकु सुट कोट ठाहिराइणो हुओ ॾाढो सुठो त मुंहिंजे दोस्तु तव्हां खां ठाहिरायो हुओ त हुन तव्हांजी ॾाढी तारीफ़ कई त मां चयो मां बि तव्हां खां ठाहिराए ॾिसां त कीअं आहिनि तव्हांजो आहे मूंखे ॿुधायो हिकु सुठो सुट कोट भई त जीअं सुठो हुजे वड़ंदर हुजे भेण जी शादी में पाइणो हुजे सुठे कलर में कलर तव्हां ॿुधायो कहिड़ो सुठो आहे

हा भई कुझु सुठो हीअं कलर जेको भई हलंदड़ बि हुजे हाणे हिन वक़्त में हा उहो कलर में सुठो भई लॻे भई वणे इअं हा हुन कलर में सुठो कोई विझे ऐं कीअं भई रेट मुंहिंजे बजेट जे हिसाब सां बि हुजे पर वक़्त ते ठही मिले इअं न आख़िरी वक़्त ते मूंखे भई चकर हणणा पवनि अहिड़ो न खपे मूंखे वक़्त ते ठही पिए

हा हुओ ई ॻाल्हि आहे की चकर हणण सां सां वक़्तु ख़राबु थींदो आहे भेण जी शादी आहे त उअं ई घर में ॾाढा कमु हूंदा आहिनि त हुन ते बि तव्हांखे हुजे वक़्त त मूंखे ॿुधाए पोइ मां माप ॾियण अचांव थो माप त ॾियण लाइ अचिणो ई पवंदो न पाणि तव्हां होम घर में ईंदा आयो छा विज़िट वठण जे लाइ त तव्हां हिकु कमु कयो त मुंहिंजी माप लिखी छॾियो त थोरो अंदाज़े सां त समुझी वेंदव की कीअं ठाहिणो आहे हा थोरे वक़्त लाइ छा भेण जी शादी आहे त थोरी ख़रीदारी वग़ैरह करण लाइ असां ॿिएं शहर वञिणा वारा आहियूं ॾह पंद्रहां ॾींहं आहियां न मां हिते त वरी देरि थी वेंदी न ठहण में त तव्हां थोरी समुझी वठो मुंहिंजी माप हा त मां न जेकी जींस पाईंदी आहिया न हेठा जींस पाईंदो आहिया न त हुनजे माप आहे मुंहिंजी थर्टी एट आहे अठटीह समुझी अठटीह जे हिसाब सां तव्हां सुट कोट जी माप समुझी वेंदा आहियो हा भई बाउनि जी माप बटीह हुजे हा ऐं बाक़ी लंबाई त ॾिसो जीअं हूंदी आहे अरिड़हां वीह बाउनि जी लंबाई ऐं बटीह हुजे हा ऐं जेको जेको मां पेंट पाईंदी आहियां हूअ अठटीह पाईंदी आहियां हुन हिसाब सां तव्हां बाक़ी कमर जी माप समुझी वठिजो हा ऐं शर्ट जेकी मां पाईंदी आहियां त पाईंद हुन हिसाब सां मां तव्हांखे ॿुधाए छॾींदीमांव हिकु फोन करे पोइ अॻियां मूंखे वक़्त ते ॾिजो वक़्त ते ॾिजो त ॾाढी महिरबानी जी जी जी जामूनी कलर में हा हा सुठो सुट कोट हा सुठो ठाहे ॾिजो हा हा राधास्वामी